हय हय ओके मॅम आसा आमचे कडेन नीव स्टॉक सद्द्याक खूब येयला हय हय

ओके ओके ओके प्रायस ब्रँडचेर रिलेटेड आसा आनी सायजचेर खंयचे ब्रँडान आसा तुमकां बाटाची जाय ओके बाटाचें स्टार्टींग बाटाचें स्टार्टींग एट हंड्रेडसून आसा मॅम

किदें मॅम तुमची सायज किदें

सायजचेर डिपेंड जातलें आनी ट्रेंडचेर न्हू

खूब पेटर्न्स येयल्ले आसा सो हय हांव तुमकां धाडूंक शकता वॉट्सॅपार तुमी मागीर सिलेक्ट करुनूय आमकां सांगूंक शकता शुअर मॅम शुअर मॅम तुमचो होच नंबर ह्याच नंबरार धाडपाचें न्हू हय हय हय आसा हय आसा तुमकां हय मॅम सगळो अवेलेबल आसा सद्द्या वॅडींग सिजन म्हणून खूब स्टॉक बीन येयल्लो आसा हय येतात ओके मॅम शुअर देव बरें करूं